नंगौ नंगौ औ बेयो माबा बबे साइदजों होनदों नोंलाय बबे साइद अबे साइदखौ होनदों आंलाय औ औ बे बेनोखादा आंलाय थांबाय थायो औ बेयो थांखायो गोजान गोजान ओरै कार्बिआंलं थाङो ओरै गोजान गोजान थाङो जा थाङो थांजोबो जेरावबो आसामखौ ओरै ओरै हाजोआवल' बारा थांनाय जाया आरो बांद्राय हाजो गोजौआवल'

आस्सा फ्रायसालाय दालाय माने दामफ्रानो थावआ बारायबाय ना ओमफ्राय टल गेटनि मानि ओरै ओरै लायो हनै गैयाब्लाबो बेसेबां बेसेबां होनदों नोंसोरसो बेसेबां माबा लायो थांलाय फैलाय ल'ना ना हर थाहैयो आस्सा आस्सा आस्सा नोंसोरथ' ग्रुबैसो थांगोन दा है माबासो जानाय नङा रा दस हाजारसो जानाय नङा बिदिनो दस हाजारसोबानो जागोन दे बारा हरनाङा औ मानि नै टल गेटनि थाबाय ओमफ्राय पेट्रलआनो मिथिखा पेट्रललायनो नै डिजेलआनो नों मोनथिखागौ दा माबायदि दाम गोसा जेनेबा टल गेटनोनो होलांजोबखानांगौ दा टल गेटनिखौ नोंसोर होना होयोब्लालाय आं एसे खमायनो हायो

सिटआनो मोनो एभैलेभोल मानोथो रिजार्भ नोंसोर रिजार्भ लाखायोब्लालाय मानथो स्ट्रेसआव दालांखाना ना रिजार्भाआवलाय रिजार्भखा माने नोंसोरोजों थाङोब्ला आंबो रावखौ आं बोखालिया फेसेन्जार बोखायाले ओइदिनखालि नोंसोर रिजार्भ लांबायला नोंसोर लांजोबदो बिदिखासै मोाथो एखौलाय जेखुनजा बे जानाय लोंंनायखौ जोंनि बास ड्राइभार ओमफ्राय ओरै सेखारफोरजों थायोदा बेखौ जों हजों मोनजाफानांनाय आरोखि औ

फेसिलिटियाथ' मुलि लाफानो थिनदों मुलि जाहोनो थिनदो बिसोरखौहाय एसे दे मुलि जानो थिनदो बे फेसिलिटियालाय बिदिनो बारा मोजांखा बासआ बारा माबा दं ना गरम नङाना बासआ गोजौ मोजां जिरायनो मानो

दे औ औ कल खालामब्लानो जाबाय औ